असांजा वॾा जंहिं पाकिस्तान मां आया हुआ ते ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा हुआ त जॾहिं पाकिस्तान में जेके मुसलमान सिंधियुनि खे मुसलमान में मिलो जुलो ऐं सिंधियुनि जी छोकिरियूं मुसलमान सां परिणायो तीअं पाकिस्तान में मुसलमान चवंदा हुआ जीअं भई सिंधी बि मुसलमान जां मिली जुली मिली वञिनि पर असां सिंधियुनि पाकिस्तान वारनि जी ॻाल्हि न मञीं पाकिस्तान छॾे निकिरी आया तॾहिं हिंदुस्तान पाकिस्तान अलॻि थिया सिंधियुनि हिंदुस्तान में वसी पहिंजो आईंदो ठाहियो जीअं त भई धंधो वसायो ऐं हिते सभु पंहिंजो आहे ठाहे ठाइनि हीअं हिंदुस्तान में सिंधियुनि अची वासो कयूं हिंदुस्तां अहिड़ियूं असांजा वॾनि ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा हुया ते अॼु ताणी यादगिरीअ ए ने ते आहे